دہلی کی جغرافی جوکہ پہلے بالکل الگ تھی اب بالکل چینج ہو گئی ہے اس کی وجہ ہے تکنیک اور ترقی جیسے پہلے کی دہلی میں ایسا کچھ نہیں تھا اب جگہ جگہ سڑکوں پہ بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی ٹرین وغیرہ میٹرو ٹرین سب سے بڑی بات یہاں میٹرو ٹرین آ گئی ہے جگہ جگہ پوری دہلی میں پھیل گئی ہیں یہاں جگہ جگہ لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں سائیکل اور ٹانگے کا زمانہ رکشے کا زمانہ ختم ہو گیا ہے

دھیان دیا گیا ہے یہاں کے اور پہلے سے اب تک میں دہلی کا جو نقشہ ہے وہ نقشہ کے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں دہلی کی جو جغرافیکل فیگر ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے پہلے دہلی جو تھی بالکل خالی خالی تھی یہاں جنگل وغیرہ بھی موجود تھے لیکن آج کے ٹائم میں دہلی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے دہلی میں جنگل کھیت وغیرہ کچھ نہیں ہیں دہلی ایک بلڈنگوں سے اور مکانوں سے بھر گئی ہے اور گاڑیوں سے سڑکیں پکی وغیرہ سب کچھ اور میٹرو آ گئی ہے یہاں پر میٹرو میں ترقی کر لی ہے لوگوں کے ایگریکلچر وغیرہ کافی چینج ہو گئے ہیں یہاں پر سب کچھ پہلے سے بہت چینج ہو گیا ہے جیسے دہلی پہلے تھی اب ویسی دہلی نہیں ہے دہلی بالکل بدل گئی ہے